एक हफ्ता पहिले गैस बुक करलियै गैस बुक करलियै तऽ एखन तक गैस नहि अयलैए अहाँकेँ नहि भेजयके यए तऽ नहि भेजलियै हमरा नम्बर लगयलहुँ हम अपन नम्बर लगेलियै नम्बरपर गैस नहि अयलै कोना की करय पड़तै जे गैस अयतै अहाँकेँ नहि भेजयके रहै तऽ नहि भेजतियै नहि गैस बुक करितियै आब गैस खातिर एतय बन्द छै सभ सारा सिटी बन्द छै सभकिछु बन्द छै खाना पीना केना बनतै गैस रहतै तब ने बनतै आब नम्बर लगेलियै आब ओ सभ हम अपन देलियै नम्बर लगा कऽ आ ओहिपर गैस नहि बुक भेलै एक हफ्ता भए गेलै गैस लगयला बुक करला एखनि सिलेण्डर नहि अयलै तऽ केना हेतै केना की करल जेतै केना की करबै जे गैस अयतै सभ सभकिछु लगेलियै सभ करलियै आ ओ खाना बन्द छै गैस खातिर गैस अयतै तब ने खाना पीना बनतै केना करल जेतै एक हफ्ता गैस सिलेण्डर भए गेल लगेला सभ सेटिंग करला भए गेलै आब केना की करबै अपन कागज पत्तर सभ लगा देलियै तऽ केना हेतै सभ लगा कऽ सभ राखलियै आब एक हफ्तामे गैस बुक करलाहा आ ओन्नऽ सँ ओ तोरा नहि मिलैए गैसके तऽ केना हेतै की करल जेतै कहाँ जाय पड़तै इसभके तऽ किछु बतबय पड़तै ने फेर की करबै से बतयबे केना की करल जेतै आब गैस खातिर इतना सभ प्रक्रिया बन्द छै केना कऽ कोइ समस्या हल हेतै ई बात करय पड़तै एहि दुआरे